हरिओम दादा हरिओम हरिओम दादा हरिओम हरिओम दादा मूंखे कार वठिणी हुई टाटा नैन्सन तव्हां मूंखे ॾेखारींदा थोरी सम्झाईंदा घणे ताईं पवंदी बरो असांजी चारि माण्हूनि जी फ़ैमिली आहे पैट्रोल खपे पैट्रोल पर घटि बजेट में खपे ऐं मीडियम कार खपे वॾी बि न खपे नंढी बि न खपे असां असांजी फैमिली चारि ॼणन जी आहे त चारि ॼणां कम्फर्ट अची वञू ऐं बजेट में अची वञे बराबरि

बरो बराबरि

बराबरि

बराबरि बराबरि त मना सुभाणे अचां हल्लो हल्लो त तव्हां हाज़िर हुंदा न उते दादा